जी हा मुंहिंजे पंहिंजे जीवन में वाकई हिकिड़ो अहिड़ो कमु आहे जंहिं ते मां अभिमान कंदी आहियां उओ आहे मुंजी सिंगिंग मूंखे जीअं ॻाइण जो शौक़ु आहे ऐं जॾहिं मां स्टेज ते हूंदी आहियां एतिरे माण्हुनि जे सामूं ऐं मां जॾहिं पंहिंजी पर्फोमेंस ॾींदी आहियां उहो वाकई मुंहिंजे लाइ मूंखे ॾाढो हुन में अभिमान हूंदो आहे की मां मां ॻायां थी ऐं सॼी एॾी पब्लिक मूंखे ॿुधे थी ऐं हुन खां पोइ आख़िर में जॾहिं हुन जो सभु माण्हू अची मूंसां गॾजंदा आहिनि मूंसां मिलंदा आहिनि मूंसां अची फोटोग्रेफ्स कढाईंदा आहिनि मूंसां अची पंहिंजा साइन वठंदा आहिनि मुंहिंजा साइन वठंदा आहिनि मुंजो ऑटोग्राफ वठंदा आहिनि त अॾो सुठो लॻंदो आहे पाण खे कि वाकई केतिरा माण्हू तव्हांखे चाहिनि था केतिरो तव्हांखे मान था ॾियनि केतिरो तव्हांखे प्यार था ॾियनि त उहो मुंहिंजे लाइ लाइफ जो सभिनि खां सुठो सुठो पल हूंदा आहिनि जंहिं ते मां अभिमान कंदी आहियां ऐं मां हमेशह हुन शइ खे हमेशह चाहींंदी आहियां कि मुंहिंजो ॿियो कमु वधे वधे हमेशह मां अॻिते ई वधंदी रहां